हँ हाँ हूँ हुँ सँ साँ सैँ ङ्ग आँ बाँ पैँ पाँ हुँ लाँ लौँ फ़र्स्ट क़ क़ा कोँ ख़ ख़ा ख़ि ख़ु ख़ै गाँ ग़ ग़ी ग़ै जँ ज़ ज़ें ज़ा जाँ झाँ चूँ चौँ ज़ि ज़ी ज़ों ज़्यादा फ़ फ़ु फ़ा फ़ि फ़ी फ़ो याँ यूँ रूँ एँ अँ ऑ जूँ ऊ ऊँ दूँ लँ डँ डाँ ख़्याल हफ़्ते पुख़्ता भूँ भुँ लुँ मँ माँ मुँ सँख्या अन्तिम पटना में बहुत सारा दिक्कत करना पड़ता है पासपोर्ट बनवाने के लिए जाना पड़ता है वहाँ अधिकारी लोग कोई भी रिस्पान्स नहीं लेते हैं वहाँ जाने के बाद बहुत सारा दिक्कत कर होने करना पड़ता है पासपोर्ट जैसे तैसे भी आदमी बनवा लेता है उसके बाद वीजा लगाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है कभी बॉम्बे जाना पड़ता है वहाँ पर कोई भी वीजा के लिए रिस्पान्स नहीं लेता है वीजा भी करने के बाद मेडिकल में भी आदमी को बहुत खर्च करना पड़ता है मेडिकल में भी बहुत घूस देना पड़ता है तब जाकर आदमी को ई करता है मेडिकल होने के बाद फिर एजेन्ट लोग परेशान करता है यह करो वह करो फिर भी पैसा आदमी खर्च करता है फिर भी उतना फ़ायदा नहीं होता है सऊदी जाने के बाद वहाँ भी कोई रिस्पान्स नहीं मिलता है आदमी काम कुछ भी बोलकर ले जाता है कि यहाँ वह काम है यह काम है वहाँ जाने के बाद काम चेन्ज कर देता है ज़्यादा ही अगर ज़्यादा अगर दबाव डालते हैं तो बोलता है कि भेज देंगे तुमको इण्डिया यहाँ जो काम है वही करना पड़ेगा बोलते हैं यहाँ से कन्सट्रक्शन लाइन में जा रहे हैं वहाँ जाने के बाद हाउस में डाल देता है कभी बकरी चराने में डाल देता है कभी जंगल साफ़ करने में डाल देता है वहाँ भी कोई यह नहीं करता है यहाँ सैलरी के बारे में भी आदमी बोलता है कुछ कि सैलरी वहाँ इतनी मिलेगी यह मिलेगा वह मिलेगा वहाँ जाने के बाद सैलरी भी उतना सही से नहीं देता है यहाँ बात होती है कितना रियाल मिलेगा वहाँ जाने के बाद चार सौ पाँच सौ रियाल पर ही कर बोलता है काम करने के लिए अीदमी मज़बूरी में करता है क्या करेगा इतना खर्च करके आदमी जाता है सोचता है कि जो भी खर्च करके आए हैं वह भी तो कम से कम निकल जाए साल दो साल रहता है आदमी वहाँ पर उसके बाद वह यह नहीं कर रिस्पान्स नहीं लेता है वहाँ का स यहाँ की सरकार को अगर किया तो सरकार भी रिस्पान्स नहीं लेती है सऊदी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है आदमी इतना खर्च करता है फिर भी कोई लाभ नहीं होता है